आगोलनि समनि खेबनाय सावगारिनि हार्ड कफिफोर आंनियाव दासिमबो माखासे दङ गोबां गैला बहाबा बहाबा गोमाजोबबाय नाथाय माखासे सावगारिफोरखौ आङो दासिमबो थिना दोन्दों फट' एलबामाव बेफोर सावगारिफोरा दासिमबो थिना दोनजानायाव मालाबा माब्लाबा बेफोरखौ नायोब्ला गोसोखौ बै समहालागै थांफिननायखौ मोन्दांथि मोनो आरो मोनसे नस्थालजिया सोमजियो गोसोआव उन्दै समाव माबायदिमोन सोरजो सोर लोगोफोरमोन सोरजों सोरजों गेलेयोमोन आरो जों मा मा मावोमोन दाङोमोन मावनाय दांनायफोरनि बागै हाबा हुखाफोरनि बागैबो मोनसे सानदांथि बेरखाङो गोजाम फट'फोरखौ नुयोब्ला बेफोर फट'फोरा लासै लासै गाब गैयै जालाङो मोजां थिनानै दोननाय जायाब्ला थिग बिदिनो आंनाव थानाय सावगारिफ्राबो दा गोबांआनो ब्लेक एन्ड हवाइट मोन आरो इयुनावसो खालार जादों बे खालारा बो लासै लासै एसे मोले मोले जालाङो बे फट'फोरखौ आं दासिमबो थिना दोन्दों मोजाङै एलबामआव नाथाय माखासे गोमालांबाय थेवब्लाबो बेफोरखौ थिना दोननाया गोनांथि दङ होननानै आं सानो डिजिटेल मुगानि बेलायाव जोंहा दा फट'फोरा बिबायदि सुखांना दोनाबाबो जायो जोङो मबाइल सिङावआनो जा कम्पिउटारावनो जा लेपटपफ्राव जोङो डिजिटेल महराव दोननो हायो आरो गोसो जाब्लानो जों बेखौ नायनो हायो गोबां फट'फोर जों डिजिटेल महराव दोननो हायो आरो बेफोरखौ जों जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो नायनो हायो आरो लोगोफोरजोंबो सेयार खालामनो हायो जोङो बेफोर फिकसारफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा इमेलनि गेजेरजों जोङो गावनि लोगोफोरनोबो हरनो हायो आरो लोगोफोरनिफ्रायबो बिहरनानै मोननो हायो हार्ड कफिनि बेलायाव एबा खेबनाय सावगारिनि हार्ड कपिफोरनि बेलायाव बे एसे गोब्राब जोङो बाय पस्ट फाथायहरनांगौ जायो बा बाय पस्ट बि बिहरनांगौ जायो पस्टेल सारबिनि गेजेरजों दा गोजाम सावगारिफ्राव मोनदांथिनि बेसेना बांसिन थायो ना थाया बिनि बागै आंनि साननाया जाहैबाय नोंगौ बे बै समनि सावगारिफोरखौ जों बै महराव थिना दोननाय एबा बेखौ बेसेन होनाय बे जोबोद मोजां आरो बेखौ जों हमथाना लाखिनांगौ आरो अबयसे सिगांनि सावगारिफोरखौ जोङो डिजिटेल महरावबो कनभार्ट खालामनो हायो सोलायनो हायो महरखौ बेखौ डिजिटेल खेमेराजों बा डिजिटेल मबाइलफोरजों खेबनानै बेखौ जोङो डिजिटेल महरावबो लांनो हायो गोजाम फट'फोरखौ बेबायदि डिजिटेल महराव दोननो हायोब्ला बियो फारमानेन्टसिन जायो बै महरावनो जों बे दोननो हायो बेनि रं गोमालांला गाबफ्राबो बिदिनो थाबाय दा मोजां महराव जोङो सेबखांना दोननो हायो बा डिजिटेल महराव दोननो हानाया साबसिन जायो आरो